जी आप स्विग्गी एप से बोल रहे हैं मैंने अभी आपके एप से थोड़ी देर पहले खाना मंगाया था जी उन्होंने बीस मिनट की कही थी मुझसे लेकिन अभी आधे घंटे से ज्यादा हो गया है मुझे जी मुझे थोड़ी देर पहले उनका फोन आया कि अभी दस मिनट और लगेंगे जिस वज मुझे अपने काम में देरी हो रही है मैं आपके उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ जी अच्छा तो अब क्या होगा माफी मांगने से आपके माफी मांगने से थोड़ी न चलता है ऐसे अब मुझे तो काम मे देरी हो ही गई है क्या करूँ तो आप अपना ऑर्डर कैंसल कर लीजिए मुझे नहीं चाहिए ऐसा क्या बीस मिनट की कह के आप तीस तीस मिनट लगाओगे तो फिर दिक्कत तो आएगी न और मुझे दूसरे काम से बाहर जाना है जी जी चलिए ठीक है कोई बात नहीं उसकी कोई दिक्कत नहीं है ठीक ठीक